جی ہاں حالیہ برسوں میں ہماری دیہی کمیونٹی کے نوجوانوں نے روایتی رقص کے شکلوں میں خاصی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے یہ رجحان نہ صرف ثقافت کے طرف واپسی کا اشارہ ہے بلکہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ نوجوان اپنی تمدنی ورثے کو سمجھنا اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ماضی میں روایتی رقص جیسے بھیا ناچ جھومر چھاؤ اور صوفی رقص صرف بزرگوں اور تہواروں تک محدود تھے نوجوان اکثر ان سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوتے تھے اور انہیں پرانا یا غیر ضروری سمجھا جاتا تھا لیکن اب حالات بدل رہے ہیں سوشل میڈیا ثقافتی میلوں اور اسکول و کالج کے پروگراموں کے ذریعے ان رقصوں کے مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے نوجوان ان فنوں کو سیکھنے کے لیے نہ صرف مقامی گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں بلکہ آنلائن بھی تربیت حاصل کر رہے ہیں کمیونٹی کے بزرگ بھی اس تبدیلی پر خوش ہیں کیونکہ ان کے ثقافتی علم اور ہنر کو نئی نسل اپنا رہی ہے خاص طور پر لڑکیاں جو پہلے صرف ناظرین تک محدود تھیں اب روایتی رقص میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اس سے نہ صرف برابری کا پیغام جاتا ہے بلکہ کمیونٹی کے ہم آہنگی بھی مضبوط ہوتے ہیں یادگار بات یہ ہے کہ اب ان رقصوں کی پرفارمنس میں بھی بہتری آئی ہے لباس موسیقی انداز اور اسٹیج پیش کرنے کا طریقہ پہلے سے زیادہ منظم اور دلکش ہو گیا ہے